आं मबाइल आव गेम गेलेनो मोजां मोनो मबाइल लेजेण्ड पाबजि फ्रि फायार आरो आं बे सानसेयाव बिदिनो खनथाम खनब्रै गेलेयो आरो फुङाव खनब्रै एखनबा सोलाब्बा खनब्रै गेलेबाय आरो बेलासियाव खनब्रै गेलेबाय बिदिनो खनब्रै खनब्रै आदबार जायो आरो मोनायाव गेलेनो हायोबा खननैसो गेलेबाय बिदियावनो दस बार जायो आरो आं सानसेयाव जायखुनु जाया दस बारसो गेलेयो फुङाव खनब्रै बेलासियाव खनब्रै ओमफ्राय मोनायाव गेलेबा गेलेबाय गेलेयाबा गेलेयालासे थाबाय आरो आरो एखनबाथ' गेले गेलेनो खामानि थाबा आरो गेलेनाय जाया आरो आं बल जोनो मोजां मोनो आरो गामियाव बल जोबाय थायो आरो आं गामिनि मानसिफोरजों बल जोफाहैनो मोजां मोनो आरो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि थाङा माने बल खेला जाबानो आं आं थांफायो लोगोफोरजों आरो बल जोनायावबो थांफाबाय थायो आरो खेला धुला गेलेनायाव आं बिसोरजों थांफाबाय थायो बल गेलेनायाव आरो केर'म फोर गेलेनायावबो आङो लोगोफोर लिङोब्ला गेलेफैयो आरो गेलेनो मोजां मोनो आं केर'म खौ गासैयावबो बे केर'म गेलेबानो गेलेनो लिंब्लानो आं गेलेफैयो ओरो लुड' गेलेनो लिंब्ला लुड' बो गेलेयो आं आरो पाबजि खौ आङो बारा गेलेया आरो जिखुनु जा हायो दसे बाबो गेलेयो आं मबाइल लेजेण्ड सो बांसिन गेलेयो आं बिदिनो दस बार गेलेला बायो सानसेयाव एखनबा ओमफ्राय गेलेनाय जाया सोलाबाबा सोलाबबाथ' गेलेयो आरो भलिब'ल बो गेलेनो मोजां मोनो खारनाय बारनायावबो बे खेला होयोबा खारनाय बारनाय खेला गेलेनो मोजां मोनो आङो आरो भिलेज लिग फोर जायोबा खेला बल खेलाफोर जायोबा गामिफोराव गेलेयो आरो दस्राफ्राव बल सेलेकश'न जायोबा बेयावबो बल नि सेलेकश'न जानायावबो लिंहरो आं बल गेलेनायावबो गासैयावबो एसेबाबो मोजां मोनो आरो खेलाखौ आं क्रिकेट खौबो गेलेला बायो लिंबाबो आं गासैखौबो खेलाखौनो गेले गेले नायना गेलेजोबो आं गेलेयैयानो गैया खै होन एबा थाइबें सिखाव होन चेस होन लुड' होन केर'म होन गासैखौबो गेलेजोबो आं खारनाय खेला जाबा खारनायावबो गेलेयो आं बारनाय खेला जाबा बारनायावबो गेलेयो आं गासैयावबो खेलाखौ गेलेयो आरो आं गाहाय खेलाखौ गेलेयो गासैयावबो माने दस्रायाव खेला डिस्ट्रिक्ट खेला जायोबाबो डिस्ट्रिक्ट खेलाफोराव थाङो आं खेला गेलेनो बल जोनाय एबा बल नि सेलेकशन जाबाबो सेलेकशन हैयो आं गासैयावबो जागोन हायो नाजायो आरो आं आंनि हानायखौ जा खेला दङ आं बेखौनो गेलेनो मोजां मोनो फुटबल भलिबल केर'म खै बायदिसिना बिदियाव गेलेनो मोनो चेस फोरावथ' नोङो ब्रैन नि खामानि चेस खौबो गेलेनो मोजां मोनो आरो चेस आव जा ब्रैन नि खामानि दं ब्रैन नांगौ जायो ओरैनिफ्राय ओरै थांनाय ओरैनिफ्राय ओरै थांनाय चेस आव जाखौबो गेलेनो मोजां मोनो आरो आंनि गेलेनाया साबसिन जादों फुटबल आं फुटबल खौ साबसिन मोजां मोनो आरो आं फुटबल नि थाखाय फुटबल खौ जा मोजां मोनो जा हायो फुटबल आवनो गेलेयो आरो फुटबल खौ आं जेरावखि थाङा जेरावखि जाया नायफैयोबो आरो मालायफोर जोनायखौ नायनो मोजां मोनो आरो टि भि आवबो नायो आरो आं गेम गेम खौ बिदिनो दसबारसो गेलेयो मबाइल लेजेण्ड खौ आरो बेनिफ्राय बारा गेलेया जा हायो बेखौनो गेलेयो ओमफ्राय लोगोफोर लिंबा बिदिनो भलिबल गेलेनो लिंबा भलिबल गेलेनायावबो बेबादि थांफायो आङो जेरावबो खेला गेलेजोबो जेरावबो थाङो आरो काल्सार आवबो एसे थाफानो मोजां मोनो आङो सेंग्राफोरजों जा हायो थाफायो आं काल्सार आवबो मोसानायफोरावबो एसे ज'ज' जाजायाव मोसानो इन्टारेस्ट मोनो आं लोगोफोरजों